हमरा यहाँ हद सँ जादा बेसीक जे चीज उपजायल जाइ छै फर्स्टमे मक्कइ मक्कइसँ अधिकसँ अधिक लाभ होइ जाइ छै एक गुना लगाबै छी तीन गुना भी मुनाफा आबि जाइ छै हर हर तरहसँ तरहसँ तैयार करै छी सभ कोइ लागि भिड़िके करबाइलो जाइ छै सुखाबै छी तब मार्केटमे लएके जाइ छै पहिकार आबै छै जकरा जकरा जकरा भेलो अपना मन कि गोदाममे जमा करबै ककरोके मन रहै छै कि अपने ही पासमे रखियै तऽ राखै छै मार्केटमे बेचै लेल जाइ छै तऽ हमरा हदसँ जादा मक्कइमे पैसा भी आबि जाइ छै मक्कइसँ ढ़ेरि तरहसँ बना लै छै आँटा बनाइ छै कुरकुरा भी बनेलो जाइ छै वगैरह वगैरह दोकानमे भी बेचि दै छै बनाबै लए मोन अपना करै छै गेहुँ गेहुँ भी सँ अधिक सभ तरहसँ लाभ होइ छै गेहुँ तऽ नहि बेचै छै किएक कि आँटा बनाबै छै अपना घर लिअ सुरक्षित रक्खे छै रखेलो जाइ छै मेहनत भी उतने ही करेलो जाइ छै करबाबै छै मेहनत पहिकार भी आबै छै मन होइ छै बेचि दै छै पैसा दुगुना मिलि जेतै बेचलासँ धान धान भी अपनो मनसँ जितना उपजाबैके मन उपजा बेचि दै छै दुगुना ओकरोसँ भी पैसा आबि जाइ छै बेचै छै तऽ पहिकारके दै दै छै कुछ पैसा भी आबै छै ओकरासँ आइलो जाइ छै पटवा पटवा भी लगाबै छै ओकरोसँ भी दुगुना भी फायदा होइ छै सुखाबै छी समेटे छी मार्केट ले जाइ छी अपनेसँ बेचिके आने छी पैसा अपनो आबै छै हाथमे बेचलहुँ जाहिसँ कि हँ एकरासँ अच्छा लाभ होलै हमरा सभके इएही बार बार फसल करना चाहिए आना चाहिए तोरि भी आबै छै तऽ अपना घरके लेल सुरक्षित रखलो जाइ छै तोरि बनाबै छै तऽ पिसाबै छै मिलमे रक्खे छै ढ़ेर तरहसँ तोरिके भी उपयोग कयलो जाइ छै मूङ्ग भी घरमे भी उपजेलो जाइ छै तऽ ढ़ेर तरहसँ उपजाओ बनेलो जाइ छै राखे छै मन होइ छै बेचैके बेचै छै नहि ओकरासँ पैसा नहि बेसी भेलै एकरा सनि लाभ नै होतै तऽ नहि बेचै छियै राखिले छी घरमे अपने लिअ सुरक्षित बहुत सारा एहन शहरमे छै जे नहि करि सकै छै नहि आइ रहल छै फायदा भुलि जेतै बहुत सबरे आदमी फसल नहि उतना कराबै सकै छै बहुत सभ हदसँ जादा हमरा सनि मेहनत करै छियै तऽ मेहनत जितना करै छियै तऽ उतना फल मिलै छै फसल अच्छा उपजाओ जारि रक्खे छै फसलमे बहुतसँ जादा यही सभ बात हदसँ जादा उपजाना चाहिए जकरासँ फायदा आबै छै ओहि सभ करना चाहिए करबा आओर सभके फैमिलीमे भी यहि जइसे यैहसँ फायदा अबै छै तऽ वहि सभ कर करवाबै छी